हैलो हरिओम हरिओम जी असां तव्हांजे वटि जीअं अचूं था चारि पंज ॼणा मुंहिंजे संगी साथी त तव्हांखे मानी में छा छा तव्हांजे अवेलेबल आहे अच्छा हा और अच्छा और जी जी जी जी अच्छा कढ़ी तव्हां जीअं ठाहींदा आहियो त जी जी मिठे में छा छा अथव

मिठे में छा छा ॾींदा आहियो अच्छा सयूं बि अथव तव्हांजो सयूं वणंदियूं अथनि सयूं बि हूंदी अथव अच्छा सयूं कहिड़ी सयूं ठाहींदा आहियो तव्हां मतिलबु खीर वारियूं या कीअं ठाहींदा आहियो सयूं जी कीअं ठाहींदा आहियो अच्छा जी कंहिंखें शुगर आहे अगरि हिकु मुंहिंजी हिकु दोस्त खे त उन जो तव्हां मतिलबु जी जी हा थोरो ॻुड़ु ॻुड़ु थोरो विझी सघंदा आहियो या त ॻुड़ु खाईंदा आहिनि हूअ जी जी जी जी अच्छा ऐं कढ़ी कहिड़ी तव्हांजी अथव स्पेशिएलिटी कढ़ी तव्हां कीअं ठाहींदा आहियो

अच्छा अच्छा

जी अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा इहे परवल लौकी इहे बि विझंदा आहियो छा अच्छा जेके लौकी न खाइनि त उहे लौकी न विझंदा हूंदो ईअं मतिलबु परवल इहे सभु भाॼियूं बि विझंदा हूंदो जी जी तूरियूं तूरियूं बि तव्हां अथव अवेलेबल तूरियूं बि ठाहे सघनि था जी तूरियूं कीअं ठाहींदा आहियो तव्हां जीअं असां कोई कोई इलाही गीली ठाहींदा आहिनि कोई सुकी तव्हां मतिलबु कीअं ठाहींदा आहियो मां इन लाइ पुछां थी की उन्हनि खे वणे या न मां

अच्छा अच्छा बसरनि वारियूं कीअं ठाहींदा आहियो छा छा विझंदा आयो उन में

हा जी भुञी भुञी अच्छा कूकर में ठाहींदा हूंदा न या कढ़ाई में तव्हां ठाहींदा हा कूकर में सुठी ठहंदी आहे बिरयानी सां गॾु असां मूंखे उन्हनि खे खपे लखनवी बिरयानी और शाही बिरयानी जेकी लखनऊ जी मशहूरु आहे त उहो तव्हां ठाहे सघंदो त बिरयानी सां गॾु जीअं पटाटा ऐं थोरी भुॻी भाॼी हुजे त सुठो आहे भुॻी भाॼी में छा छा विझंदो तव्हां जीअं हा जी अच्छा

जी जी अच्छा त बिह बि ईअं बिहनि जी जेकी ठहंदी आहे भाॼी बिह रस पिया या सुका हा बिह वणंदा अथनि हिक खे त उहा बिह बि चवनि पिया उहे ठही सघंदो छा मिलनि था हाणे हा त बिह कीअं ठाहींदा तव्हां सुका या वरी रस पिया कीअं ठाहींदा जेका तव्हांखे सुठा लॻंदा हुजनि

हा हा हा हा

अच्छा

हा हा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे सुठो हलो मिठे में बि थी वियो हाणे ठीकु आहे असां मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव जॾहिं उहो हुननि अचिणा हूंदा तव्हांखे तारीख़ ॿुधाईंदीमांव जी तव्हां हा जी जी जी जी जी धन्यवाद ॾाढो सुठो ॾाढो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए करे हा ठीकु सुठो ठीकु आहे हा मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि जी हरिओम ओके हरिओम